गामियारि ओनसोलाव सासे साकसेस एबा जाफुंसार फालांगिरि जानो थाखाय गावनि मेलेम एबा गासिबो टेलेन्टखौ बाहायनानै जौगाहोनो हायो मानोना बिजनेस मावनो थाखाय गोदाव सोराव खालामबा जानाय नङा बिजनेसखौ जाय मानसिया मावगोन बे मानसिया मालाबाबो उल्थां फाल्थां खामानियाव गोसो होनो नाङा बिजनेस मावनो थाखाय बिजनेस मावनो